भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक देश है यहाँ की हर जगह जो है वह एक अलग मेसेज देती है एक अलग संदेश देती है वहाँ के लोगों को या फिर कोई बाहर से आता है तो उनको इसलिए मैं कहूँगा भारत में तो हर एक जगह जो है वहाँ अवश्य जाना चाहिए अगर मैं बात करूँ उत्तरी भारत की तो उत्तरी भारत में जो है कश्मीर है वहाँ पर हम लोगों को घूमने के लिए पर्यटक स्थल है वह तो वहाँ जाना चाहिए हम लोगों को वहाँ वहाँ की जो वादियों हैं उनमें घूमना चाहिए उसके बाद में दिल्ली है दिल्ली में भी हमें अवश्य जाना चाहिए क्योंकि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है और वहाँ पर कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं उसके बाद में अगर मैं बात करूँ किसी राज्य की तो राज्य में महाराष्ट्र में घूमना चाहिए महाराष्ट्र में बम्बई जो है हमें जाना चाहिए बम्बई में क्योंकि वह एक तरह से कहा जाता है कि वह भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है ठीक है तो हमें वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों का क्या इंट्रेस्ट रहते हैं वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वह लोगों को प्रोवाइड होती हैं जो चीज़ें दूसरी जगह में नहीं हैं इसलिए हम लोगों को भारत में इन जगहों पर घूमना चाहिए